हां जी एह् नेपाली लिट्रेचर फैमली दे बारे च मेरी केह् राय ऐ राय देनें कोला दा पैह्लें में एह् दस्सना चाह्न्नी आं के नेपाली लिट्रेचर में कदैं दिक्खेआ नी ऐ भाई इयां गल्ल एह ऐ कि पढ़नां ते अच्छा लगदा ऐ लेकिन नेपाली लिट्रेचर केह् ऐ अज़ें तक में पढ़ेआ गै नी नेपाली भाशा बी थोह्ड़ी मतलव थोह्ड़ी साढ़ी समझ दे परें ऐ कदैं पढ़ी गै नी ओह्दी वर्णमाला केह् ऐ भाशा कियां लिखी जंदी ऐ में नी जानदी इक करियै एह्दे बारे च में अपना कोई बी मत जेह्ड़ा ओह् रक्खी नी सकदी हां पढ़नां अच्छा लगदा ऐ लेकिन पढ़नें बिच्च खास करियै धार्मिक जियां ग्रंथ न साढ़े अपनें सनातन धर्म गी लेइयै जां होर बी जेह्ड़े बाकी धर्म दे ग्रंथ न उनोेंगी पढ़नां अच्छा लगदा ऐ लेकिन तुस आक्खो कि पंजाबी च लखोए दा होग ते मिगी पंजाबी इन्नी आंदी नी में पंजाबी च पढ़ां उसी समझी पां अस जादा ते हिन्दी गै पढ़नें आं ते समझनें बी आं डोगरी च बी कुश कताबां लिखियां गेदियां न पढ़नां अच्छा लगदा ऐ डोगरी च बी ते हिन्दी च लिखी दि यैं कताबें गी खास करियै धार्मिक ग्रंथें गी मेरी विशेश रुची ऐ जियां रमायण होइया जां महाभारत होइया वैदिक लिटरेचर जेह्ड़ा साहित्य ऐ साढ़ा वेदें ई लेइयै वेद उपनिशद जेहदे च मतलव मॉरल बैल्यू जियां नैतिक मूल्य गी लेईयै कोई क्हानी होंदी ऐ ना ते ओह् अच्छा लगदा ऐ जेह्दे कोला दा साह्नू कोई शिक्षा मिलदी ऐ जां अस अपनें बच्चें गी अच्छे ऐसियां क्हीनियां सनानें आं कि जेह्दे कन्नैं अस अपनें बच्चें च अच्छें संस्कार पाई सकनें आं इयै जेहियां कताबां गै क्हानियां शोटियां शोटियां जियां पंटतत्व दियां क्हानियां ओह् पढ़नियां अच्छियां लगदियां न ते कुसै खास बिशे गी लेईयै में आखां ते उऐ बिशे मिगी पढ़नां अच्छा लगदा ऐसा कुश नी ऐ हिस्ट्री दे कुश मतलव टॉपिक्स होंदे नै उनेंगी बी पढ़नां अच्चा लगदा ऐ अपनें जियां अस जम्मू च रौह्नें आं ते जम्मू दी हिस्ट्री जाननां भाई जम्मू कियां बनेआं हा केह्ड़े राज़े नै मतलव जम्मू दी स्थापना कीती जम्मू च केह्ड़े केह्ड़े शैह्र न अपनें प्रात दे बारे च जाननां हिन्दोस्तान च केह्ड़ियां केह्ड़ियां जगह् न कुश धार्मिक स्थल न उंदी धार्मिक कथा केह् ऐ उंदे पिच्छें एह् सब जाननां पढ़नीं मिगी अच्छा लगदा ऐ